हाँ मुझे ऐसा लगता है कि ड्राइंग लोगों के लिए रोगों के उपचार के लिए ये फायदेमंद हो सकती है क्योंकि चित्रकला ऐसी कला है जो बहुत ही खुले विचार के साथ की जाती है इसमें ना तो दिमाग़ पर जोर होता है और ना ही कोई मेहनत का काम करना पड़ता है यह एक ऐसा काम है जो सबको सबके मन को भाता है ड्राइंग ड्राइंग करने से हमारा हमारा मन लगता है और ड्राइंग एक बहुत ही अच्छी कला है जो आज कल यह कला लोगों के दिल और दिमाग़ में बेठ गई है इस कला को लोग अपनी कल्पना के द्वारा बनाए हुए आकृति इतनी हो गई है कि लोग विदेश में भी इस कला की क़दर करने लगे हैं यदि कोई व्यक्ति बहुत टेन्सन में रहता है तो बहुत टेन्सन को दूर करने के लिए एक कला अच्छी मानी गई है क्योंकि इस कला की सुंदरता प्राकृतिक और जो कलर की क़दर है इस कला में वह पेंटिंग द्वारा दिखा दी दिखाई जाती है और इस कला को कोई कलाकार ही समझ सकता है क्योंकि पेंटिंग ड्राइंग कला एक अच्छी कला का है इसका हुनर सभी को मिलना अच्छी बात है और मिलता रहे